सुबह सुबह पानी भी पीना चाहिए सुसुम और पेट साफ रहता है उसके बाद भोजन स्वस्थ करना चाहिए और खाना भी ताज़ा खाना चाहिए शाम के वक्त लंच भी करना चाहिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिये बढ़ियाँ खाना चाहिए हरा सब्जी खाना चाहिए जो होता है फल फूल खाना चाहिए और ये सब वो सब खाना चाहिए बढ़ियाँ चीज़ ताज़ा भोजन बाहर सिंघारा अथि लिट्टी नहीं खाना चाहिए ये सब ये सब खाना चाहिए और पानी भी पीना चाहिए दो तीन तीन लीटर पानी दिनभर में पीना चाहिए ये सब करना चाहिए और उसके बाद फिर शाम को नाश्ता भी हल्का फुल्का भोजन करना चाहिए बस टाइमली सुबह उठकर घूमना चाहिए सुबह उठ के घूमना चाहिए तो उसके बाद फिर आइयेगा तो पानी पीजियेगा नाश्ता कीजिएगा हौला पौला भोजन और उसके बाद सब कुछ करना चाहिये फिर खाना बनाइये तो खाना खाइये हल्का फ़ुल्का भोजन करिये गर्मी के दिन में ठंडा पानी पीना चाहिये टाइमली सब कुछ करना चाहिये फिर शाम को चाय नाश्ता भी करना चाहिए सब कुछ टाइमली सब कुछ करना चाहिए शाम को भी खाना हौले पौले ताज़ा बनाकर खाना चाहिए फल उल सब कुछ खाना चाहिए डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और उसके बाद सब कुछ अथि रहेगा बढ़ियाँ रहेगा हरा भी सब्ज़ी बेसी करके खाना चाहिए बहुत अच्छा रहेगा ठीक रहेगा फिर सुबह उठकर घूमना चाहिए इतना भी सब कुछ करना चाहिए और सब कुछ है सुबह फिर घूमना चाहिए पानी पीना चाहिए खाना ओना सब टाइमली सब कुछ दाल सबसे ताकतवर है दाल भी खाना चाहिए सब कुछ हरा सब्ज़ी अथि सब कुछ खाना चाहिए ये सब ये सब फ्रूट खाना चाहिए सिंघाड़ा लिट्टी नहीं खाना चाहिए उसके बाद बहुत जगह घूमने फिरने में रहिये हौला पौला भोजन शाम को नाश्ता कीजिए फिर खाना बनाइये उसके बाद कीजिए फिर अपना घूमने फिरने फिर खाना खाके सोना नहीं चाहिये उसके बाद घूम फिर के तब सोना चाहिये सुबह उठकर फिर अपना घूमने चल जाइये कुल्ला करके फिर आइये घूमकर आइये तो पानी पीजिये सुसुम पानी फिर उसके बाद आइये तो खाना नाश्ता कुछ कीजिये चाहे कीजिये फिर अपना आराम करिये उसके बाद खाना बनाइये सब कुछ करिये सब कुछ हो जाएगा ठीक हो जाएगा फिर नहा धोकर अपना स्नान ध्यान खाना खाइए हल्का फुल्का फिर अपना सो जाइए सुबह उठकर चाय चुक्का पीना चाहिये ठीक है फिर उतना अथि करना चाहिए शाम को नाश्ता